अफकोर्स स्पेशल जी जेका दिव्यांंग भुरगीं आमी म्हणटात जेंचे खातीर स्पेशल लक्ष दिवपाची गरज आसता आनी जे नॉर्मल खरें तर स्कुलांनी तितलेशें शक्य नासतात बालाकी त्या भुरग्यांचो एक अधिकार आहा की ते खंयच्या स्कुलांनी तेंचे पेरंट्स तेंक शिक्षण घेवपाचो अधिकार आसा किंवा तांकां तेंचे पेरंट्स जे आसात ते समजावंक शकता तश्या पद्दतीन पूण एक गजाल इम्पोर्टंट आहा की आमच्या जे कांय जे एरियास आसात वाटारान आसात सो त्या वाठारांनी अशा प्रकारची स्पेशल स्कुल्स आसात की ज्या स्कुलांनी ह्या भुरग्यांक तशा प्रकारचें शिक्षण दिले जातात आतां ह्या भुरग्यांकां सगळ्यांत इम्पोर्टंट गजाल आसा ती म्हणजे तेंच्यार पर्सनल लक्ष दिवपाची आतां ह्या भुरग्यांक अशा स्कुलांनी तेंचो मानसीक विकास कशा प्र प्रकार जातलो आणी तेंचो एकंदरीतच हो सर्वकिण विकास करपा खातीर तेंचे वेगवेगळे स्पेशल स्कूला आनी वेगवेगळे ट्रिटमेंट्स आसात किंवां शिकोवण्याचे वेगवेगळे पद्दती आसात तेज्या खातीर टिचर्सांकां सुद्दा वेगळे प्रकारचे अशे स्पेशल भुरग्यांक शिकोवपाची एज्युकेशन किंवां तेंकां ट्रेनींग दिली जाता आनी ती ट्रेनींग घेवन ते भुरगे जे आहात ते जे काय टॅक्टिक्स आस जे स्किल्स आसत सो त्या स्कुलान हे टिचर्स जे आहात ते ते स्किल्स वापरून त्या भुरग्यांक ट्रेनींग दितात सो एकंदरीतच प्रत्येक भुरग्याचो जो एजुकेशनिस जो प्रोब्लम आहा ही एज्युकेशन सिस्टम जी स्पेशल स्कूल्स आसात ती टॅकल करतात आनी त्या भुरग्यांक स्वावलंबी बनयतात आमच्या आजूबाजू अशी कितलीशींच स्कुल्स आसात जी अशा भुरग्यांचे प्रोब्लम समा समजून घेतात आनी तेंकां स्वावलंबी बनयतात त्या स्कुलांसून पास आवट जावन तितलीशींच भुरगीं स्वताच्या पांयार उबी रावली मग ती कला कलेच्या फिल्डान आसना मग ती वेगळ्या अभ्यासाच्या क्षेत्रान आसना किंवां ती वेवसायाच्या बिजनसाच्या फिल्डान आसना अशी कितलीशींच भुरगीं आसात जी पास आवट ह्या स्कुलानसून जातात आनी स्वताचो बिजनस सुद्दा स्थापन करता स्वताच्या पांयार उबी रोवतात किंवां खंयच्या तरी कलेन पार पारंगत जातात सो आमची जी एज्युकेशन सिस्टम आहा ते एज्युकेशन सिस्टमीन एक वेवस्था आसा जी अश्या प्रकारच्या भुरग्यांक शिक्षण दिवन त्या भुरग्यांक ट्रेनींग दिता आनी त्या भुरग्यांक स्वताच्या पांयाचेर उबेर राववपाची ताकत दिता